तुस मिगी अपने बारे च दस्सो के तुस कुत्थै रौंह्दे ओ थुआड़े परोबार च कु'न कु'न ऐ किन्ने भैन भ्राऽ न होर थुआढ़े माता पिता न ओह् केह् कम्म करदे ते कन्नै गै मिकी तुस एह् गल्ल दस्सो के थुआढ़े माता पिता जां थुआढ़े बाकी दे जिन्ने बी रिश्तेदार न उ'नें थुआढ़ी जिंदगी च केह् उंदी भूमिका रेही थुआढ़ी जिंदगी सुआरने च होर तुस कुत्थै कु'नें कु'नें स्कलें च केहड़े केह्ड़े स्कूलें पढ़दे होई पढ़े ओ होर उ'नें स्कूलें दी केह् स्थिति ही होर अज्ज तुस केह्ड़े जगह पढ़ा करदे ओ इं'दे बारे च मिकी जानकारी देओ पैह्ले मेरा नांऽ अक्षय ऐ में जम्मू अखनूर दा रौह्ने आह्ला ऐ ते जुल्लै में पैदा होए आ हा सत्त दिसबंर दो ज्हार इक च ते फिर मेरे पापा हे ते ओह् अस बड़े गरीब होंदे हे ठीक ऐ साढ़े कोल दो टैम दी रुट्टी खाने दा मतलब पैसे होंदे हे साढ़े कोल इन्ने गै होंदे हे साढ़े पापा ध्याड़ी लांदे हे ते जुल्लै में पैदा होए आ उसलै मेरे पापा दी जाॅब लग्गी ई पुलिस बिच्च नौकर होई गे पापा मेरे फिर अस शिफ्ट होई गे उधमपुर उधमपुर पुलिस लैन अकैडमी अस शिफ्ट होई गे इद्धर ते जिल्लै मेरे पापा ने इत्थै अहें केह् कीता इक रूम लैता इक कराए पर रूम लैता रैह्ने ताईं इक साल अस उत्थै रेह् ओह्दे बाद अस क्वाटर क्वाटर लब्भा स्हानू केह् आखदे पुलिस दा उत्थै बी रेह् अस ते मेरी पैह्ला स्कूल हा ओह्दा नांऽ हा पीटर कानवैंट स्कूल बड़ा गै अच्छा स्कूल हा बट्ट इन्नी सुबिधा नेईं ही उस टैम कि मतलब अस कोई मैंह्गे स्कूल बिच्च पढ़ी सके सुबिदा नेईं ही साढ़े कोल ठीक ऐ ते बड़ा अच्छा स्कूल हा ओह् में गेआ ठीक हे जिन्ना बी हे ऐल्ल के जी यू के जी पढ़े उत्थै गै कीती पास होए तां लद्दा कैडमी स्कूल गे ओह बी बड़ा ठीक हा अच्छा स्कूल हा बट्ट इन्नी फैसीलिटी नेईं ही कि अस अग्गें बधी पाए स्हानू

उस जमानें दा सब तों बैस्ट स्कूल था जेह्ड़े मेरे डैडी ने अडमीशन कराई ही उत्थैं ते बड़ा गै अच्छा स्कूल हा ओह् ते जुल्लै मैं उस स्कूल च पढ़ेआ उत्थैं में डांस सिक्खेआ अ सिंगिंग सिक्खी उद्धर मेरी ऐक्टीविटीस मतलब प्रैफरसन लब्भी मतलब उधर फैसीलीटी बोहत ही गेम बिच्च में अग्गें हा स्पोर्ट बिच्च अग्गें हा में हर चीज च अग्गें होंदा हा में टीचर मेरे क्लास च आंह्दे हे मेरी तारिफ करदे हे टीचर बहुत ही अच्छे हे मेरे टीचर हे बहुत गै सब किश ओह्दे बाद फिर में गेआ भारती बिद्या मंदर भारती बिद्या मंदर इक उधर दा इक हिंदी स्कूल हा बड़ा गै अच्छा स्कूल हा सबेरे सबेरे उट्ठियै असें पूजा करनी पैह्लें उट्ठियै परेर शरेरे गानी ओह्दे बाद क्लास पढ़नी बड़े अच्छे अच्छे उद्धर दा सींगिंग बिच्च बहुत अग्गै अग्गै गेआ में अपने स्कूल गी रिप्रजैंट कीता बड़े बार ट्राफी आंह्दी में बड़ा गै अच्छा स्कूल हा उद्धर दी में बड़ी हारी तारिफ कीती ओह्दे बाद में ग्यारमीं बाह्रमीं में सरकारी स्कूल पढ़ी बट्ट सरकारी स्कूल तां गेआ में दिक्खना चाह्ंदा हा कि सरकारी स्कलू च किन्नी फैसीलिटीस ऐ फेसीलिटीस ते बहुत ऐ सरकारी स्कूल जेह्ड़ा जेह्ड़ा बच्चा पढ़ना उन्ना बंदा उत्थैं बी पढ़ी लैंदा सरकारी स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल हा ते ओह्दे बाद हून में जिस कालज च पढ़ना होना में कालज च पढ़ना होना ऐं लास्ट समिस्टर ऐ मेरा सिक्स समिस्टर ते एह् मेरा कालज दा नांऽ जी डी सी उधमपुर बड़ा गै अच्छा कालज ऐ मेरा बड़ा गै अच्छा कालज ऐ बड़े अच्छे टीचर न इत्थैं बड़े अच्छे रसपैक्ट करदे मेरी बहुत गै अच्छे मेरे टीचर ऐं बड़े गै मीं अग्गे बढांदे अग्गे मीं मतलब होसला दिंदे अक्षय इधर कर अक्षय उधर कर ते बड़े गै अच्छे हैन ते अपनी फैमली बिच्च अपने घर जन्ना होना अपने घर जम्मू जेह्ड़ा मेरा घर ऐ जम्मू जन्ना होन्नां ते उद्धर दे मेरे सारे दिखदे कि एह् यार मुड़ा बड़ा अच्छा ऐ एह्दे च बड़ी स्हेई टैलैंट बहुत ऐ एह्दे बिच्च ते मरे जेह्ड़े दादे नाना नानी दादू दादी एह् सारे मेरे मतलाब कन्नै मे तुसें ई सनाना कि जेह्ड़ी मेरी दादी ओह् बी सींगर ऐ पराने जमाने च सिंगर रेही चुकी ऐ बड़ा अच्छा गांदी ऐ ओह् हल्लै बी ओह् गांदी ऐ में ओह्दे कोला बड़ा गै सिक्खना होन्नां दादी नानी मेरे माम्मू बगैरा सारे गै सारे मेरे रिश्तेदार बड़े गै अच्छे मेरे कन्नै मतलब रौंह्दे ऐं ठीक ऐ ते अस बी जन्ने कदें कदें घर जन्ने होन्ने ते ओह् मेरी इन्नी देख भाल करदे मेरी अग्गै बधने दी कोशश करदे